हँ हैलो

अहाँसभ समाचार देखैत छी कोन माध्यममे देखैत छी केना देखैत छी से हमरो बता दू हँ हमे टी वी मे देखैत छी तऽ हमरा तऽ मोबाइल ना हइ हँ आओर बता दू केना केना देखैत छी की करैत छी हँ को कोन देशमे के कहलियै केना केना देखैत छी से हमरो बता दू हमरो एकटा मोबाइल दू मोबाइल एगो हमरो दीउ तऽ हमहूँ कनी देखब समाचार केना होइत छै ना होइत छै केना देश हइ केना होइत हइ केना कथी करैत छै से कनिटा हमहूँ देखब

गरीब छी ओहि लेल ना हइ मोबाइल गरीब छी ओहिलेल मोबाइल ना हइ टी वी भी ना हइ टीवियो हइ तऽ खराब हइ ना देख पाबैत छी अच्छा पाइओ भेज दू रेडी खरीद लैत छी गरीबके मदद करयके ने चाही कहल गेलैए जे गरीब छी पाइ भेज दू तऽ एकटा मोबाइल खरीद लैत छी